جی جی جی بولیے جی ابو طلحہ جی ہاں ہم ٹریولر ایجنٹ ہیں کدھر جانا ہے اچھا تو آپ کتنے لوگ ہیں اچھا اچھا آپ کو گاڑی کیسی چاہیے لگژری ٹائپ چاہیے یا میڈیم یا کچھ کام ہوں پرائز آپ کا تقریباً آٹھ ہزار پڑ جائیں گے دونوں کے میڈیم نارمل کی پانچ ہزار نہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی لگژری میں یہ ہے کہ آپ آپ سب ہیں تقریباً چار گھنٹے میں جی اگر ٹریفک نہیں ہوا تو چلیے ٹھیک ہے چار ہزار دے دیجیے گا آپ

ٹھیک ہے سر تو ڈرائیور کو بھیج دے رہے ہیں ہمارا ڈرائیور بھی اچھا ہے خوش اخلاق ہے جی بہت مزہ آئے گا آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھنڈے ہی دیتے ہے